हम जे ब्लेजर लेने छलहुँ ओकर कलर बहुत नीक छलै हम लेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ बहुत नीक लागल ओहिपर हम टाइयो युज केलहुँ किछु किछु फंक्शन सेहो अटेण्ड केलहुँ बहुत नीक छलए ओकर रङ्ग तङ्ग सभटा नीक छलए एक नम्बर हमर जे छथि भ्राता श्री सभ किछु किछु सेहो ओकर प्रयोग कऽ लेलथि गेला घुमला फिरला एला ओहो सभ कहला बहुत नीक छै